योगाभ्यास के बाद योगाभ्यास के बाद मानव के जीवन पर स्वास्थ्य पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है क्योंकि योग करने के बाद पूरा बॉडी एक्सरसाइज हो जाता है मेहनत होता है जिससे इंसान स्वस्थ रहता है और यहाँ तक शारीरक रूप से मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहता है योग जैसा कि हमने कहा कि योग एक तरीके से चिकित्सा प्रणाली है सभी को योग के लिए प्रेरित करना चाहिए ताकि योग से जुड़ने और उसे करने में लोगों को प्रेरित किया जा सके ताकि योग की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित हो और योग योग की तरफ लोग इस तरीके से अट्रैक्ट हों आकर्षित हों कि ताकि योग के बाद योगाभ्यास के बाद मानव के जीवन पर जो एक सुखद प्रभाव पड़ता है अच्छा प्रभाव पड़ता है उससे मानसिक रूप से स्वस्थ शारीरिक रूप से मानव स्वस्थ महसूस करता है और यहाँ तक योग को जैसे शिर्षासन करने के बाद जो मानसिक रूप से शान्ति मिलती है या कपालभाति करने के बाद जो शारीरक रूप से शांति मिलती है उसकी अनुभूति अलग ही होती है क्योंकि योग योग का प्रचार प्रसार तिस तरीके से हो रहा है आज मोदी जी के द्वारा बहोत सारे चैनल भी हैं जो इसके बारे में बताते हैं कि ये शारीरिक अनुभूति बेहतर स्वास्थ्य शांत भावना का विकास करता है उसकी तरफ प्रसारित करता है उसके साथ साथ जिस तरीके से योग का प्रचार आज भारत या अन्य विश्व के कई देशों में हो रहा है इससे बहुत सारी समस्याओं इंसान की बहुत सारी समस्याएँ ऐसे ही योग करने से ही दूर हो जाती हैं क्योंकि योग एक तरीके की चिकित्सा प्रणाली है चिकित्सा प्रणाली है जो कि हर इंसान को योग योग करना चाहिए जिससे वह मानसिक रूप से शारीरिक रूप से भौतिक रूप से भावनात्मक रूप से स्वस्थ रहता है शांति मिलती है और वह अच्छा महसूस करता है इसलिए योगाभ्यास मानव जीवन के लिए बहोत ही आवश्यक है मानव शांति के लिए बहोत ही आवश्यक है जिससे कि इंसान शांति बेहतर भावनाएँ और सहनशक्ति उसमें अधिक हो जाती हैं योग करने में देखा जाए तो सभी को योग की तरफ आकर्षित करना चाहिए